हम मैथिल बहुल क्षेत्रमे रहैत छी एतय कोनो विवादक मुद्दा नहि अछि एतय जे छै से पूर्ण रूपसँ मैथिल राज छै आ मैथिलके सत्ता अछि तैँ एतय कोनो विवादित मुद्दा नहि